ہیلو اولا ڈرائیور سے بات کر رہی ہوں کیا جی میں نے آپ کو فون اس لیے کیا ہے کہ مجھے آپ کی ٹیکسی بک کروانی ہے اکچولی میرا پلان بننا ہے اپنی فیملی کے ساتھ گھومنے جانے کا لال قلعہ میلے میں جی اور میں یہاں نوئیڈا سیکٹر باسٹھ سے بات کر رہی ہوں اوکے اور مجھے کل گھومنے جانا ہے اپنی فیملی کے ساتھ کل صبح میں ہم لوگ نکلیں گے یہاں سے دس بجے کے قریب جی اور آپ مجھے بتا دیجیے کتنا کرایہ لگے گا میں آپ کو پے ٹی ایم کر دوں گی پھر تھوڑے سے ابھی کر دوں گی اور تھوڑے بعد میں کر دوں گی آ کے جی اور آپ اتنا رکھنا کہ ہمیں کوئی دقت نہ ہو کار وغیرہ میں کوئی گندگی وغیرہ نہ ہو کہیں صاف ستھرا سا ہو اور ہم پانچ لوگ ہیں جی اوکے تو آپ مجھے بتا دیجیے کہ کتنا کرایہ لگے گا اور میں آپ کو اپنی لوکیشن سینڈ کر دیتی ہوں اور میں آپ کو وہیں ملوں گی کل صبح دس بجے اوکے تھینک یو